गाममे झगड़ा झाँटी होइ छै तऽ थाना आबै छै थानामेसे पुलिस जाइ छै पुलिस दुनू बगल पइसा झिटलक बातके आओर बढ़बैत रहल दुनू बगल फैसला नहि सुनेलक भेजि देलक कोर्ट आओर कोर्टमे केस लड़ऽ आओर दुनू गोरे पइसा दहक आओर अपन तारिख करऽ ओकिलोसभ जे छै जे सभकेँ झगड़े लगेने रहै छै दुनू तरफसे पइसा झिटलक आओर बस नमराबैत रहल मगर एहन नहि होना चाही कोइ फैसला सुनबाहि नहि कोइ करै छै नहि देखभाल करै छै सभकोइ झगड़ा झाँटी लगैके नाश करै छै खाली तब तऽ बिहारके ई दशा छै नहि तऽ ई दशा रहतिए बिहार थोड़हि कमेतिए खएतिए केहन आरामसे रहतिए एकर देखभाल कोइ नहि करै ले चाहै छै कहलहुँ जे थानामे जेबै तऽ पुलिस बढ़िआँ करतै पुलिसोके जेना पइसा बेसी देलक ओकरे बात सुनलक आओर बात बढ़ा दै छै सभ तऽ ओझरिए लगबैमे रहै छै दौड़ि दौड़ि जाइत रहऽ पुलिस लग एना करऽ ओना करऽ आओर बातके बढ़ै दै छै ई थोड़े छै जे थमिट कै दिए जे अपन कमेतै खएतै कोर्टमे भेजि दै छै लड़ैत रहै छै तारिख तारिख जा आओर ओकिलके पइसा दहऽ जाहिठाम दस हजार कोइ माँगलक तऽ कोइ पाँच हजार टका माँगलक दुनू तरफसे ओ लैत रहै छै आओर बस बात बढ़बैत रहै छै कथीलए फैसला सुनेतै ओकिल सभके तऽ कमाइए इएह छिए बात बढ़ेतै तब ने ओकरा तेल लगेतै सभटा इएहसब मनाइए रहै छै झगड़ा बढ़ाबैत रहै छै कोइ सुनबाहि नहि करै छै गरीब सभके के देखभाल करतै गरीब सभकेँ जएह बतेलक सएह करलक